ہیلو ریستوراں کے مینجر صاحب بول رہے ہیں نہ اس سے پہلے جو ہے ہم لوگ آپ کو کھانے کا جو ہے نا آڈر دیے تھے تو آپ کے ڈلیوری مین جو ہے کھانا لانے میں بہت زیادہ جو ہے نا تاخیر کر دیے پتا نہیں کیا وجہ تھی ٹریفک کی ٹریفک کی وجہ تھی یا پھر انہوں کچھ اپنا ذاتی کام کر کے آئے یا پھر ان کی کچھ گاڑی پرابلم تھی کیا ہے لیکن تاخیر سے آنے کی وجہ سے ہم کو جو ہے نا بہت پرابلم ہوا ہمارے پاس جو ہے نا مہمان تھے وہ جو ہے نا انتظار کرتے رہ گئے جب کھولا گیا تو جو ہے ہم کو بہت مایوسی ہوئی کیونکہ کھانا جو ہے نا کافی حد تک جو ہے نا خراب ہو گیا تھا کافی جو ہے تھنڈا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم کو بہت ہی جو ہے نا شرمندگی ہوئی مہمانوں کے سامنے آپ کی جو ہے نا جو آپ کی جو ریسٹورینٹ ہے وہ شہر کا جو ہے نا بہت ہی معروف اور بہت ہی جو ہے نا مشہور جو ہے نا ریسٹورینٹ ہے آپ لوگ جو ہے نا محنت کر کے جو ہے نا بنا رہے بہترین جو ہے نا انداز میں جو ہے نا آپ تیار کر رہے اور جو ہے نا اچھی جو ہے نا پیکنگ وغیرہ کر کے جو ہے نا آپ جو ہے نا بھیج رہے ہیں لیکن جو آپ کا جو ڈلیوری جو مین ہے وہ جو ہے نا بہت جو ہے نا تاخیر سے لا رہا جس کی وجہ سے یہاں پر آپ کی محنت جو ہے نا پوری ضائع ہو جا رہی اگر آپ جو ہے بنائیں گے اچھا پیکنگ اچھا کریں گے لیکن سپلائی کرنے میں جو ہے نا اگر آپ اتنی تاخیر کریں گے اتنی دیر لگا دیں گے تو پھر جو ہے نا کیسا ہوں گا آپ کی جو محنت ہے پوری جو ہے نا ضائع ہو جائیں گی اور جو آپ کی جو ہوٹل کا نام ہے وہ جو ہے خراب ہو جائیں گا آپ کی آمدنی جو ہے متاثر ہوں گی لہٰذا آپ سے جو ہے نا گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا پکوان میں جو ہے نا کتنا بھی جو ہے نا اچھا بنائیں گے آپ اور جو ہے لیکن اگر آپ تاخیر سے بھیجیں گے تو پھر یہ آپ کی محنت جو ہے نا ضائع ہو جائیں گی لہٰذا جہاں آپ جو ہے نا محنت جو ہے نا کر رہے ہیں آپ اچھا میٹیریل جو ہے نا آپ استعمال کر رہے ہیں پیکنگ وغیرہ بھی جو ہے نا آپ اچھی کر رہے ہیں تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے ٹائم پر جو ہے نا وقت پہ جو ہے نا پہنچا دیجیے تاکہ کھانے والے جو ہے اس کو جو ہے نا اطمینان سے اس سے جو ہے نا لطف اندوز ہوسکیں اور آپ کو جو ہے نا دعا دے سکیں شکریہ